जोंनि बर' हारिया गोदोनि जुगनिफ्राय गोदोनि जुगा जोंनि गान्नाय जोमनाया दस्रामोन दानि जुगा दस्रासो जाबाय गस्ला गान्नाय दख'ना गान्नाय जोंनि बर' हारिया दख'ना गान्नायखौनो मोजां मोनो बर'फ्रा गासिबो हारसाफोरनि ड्रेस गानजोबो गासिबो बर'फोरनि हारसाफोरनि ड्रेसजों मिलायला गोदोनि जुगा दख'ना गान्नानैबाबो थायोमोन ओमफ्राय दख'ना गान्नानैबाबो थायोमोन सिगांनि जुगाव दानि जुगाव हारसाफोरनि ड्रेस गानजोबसै गासिबो गान्नाय जोमनाय मिलायला बर' हारिया दख'ना दानानै गानो बायनानैबाबो गानो बर'फ्रा आरो गुबुन जाथिफोरनि गासिबबो सोलाय जोब्बाय जोंनि बर'फ्रा मिलायला गान्नायानो जोंनि जाथिफोरनि गासिबो मानसिफ्रा गान्नाय जोमनायखौ सोलाय जोब्बाय जोंनि बर'फोरनि गान्नायफ्रा गासिबो हारसाफोरनि बादि ड्रेस जाजोब्बाय नाथाय मा बुंनो बे गासिबनिबो जोंनि गान्नाय जोमनायनि थाखाय जोंनि गासिब्बो बर' फिसाफ्रा आरो जोंनि हारसाफोरनि ड्रेस गान्नानै लंपेन्ट गस्ला गान्नानै थायो जोंनि बर'फ्रा दख'ना दाना बाबो गानो बर'फ्रा बायनालाबो गानो जोंनि जाथिफ्रा गासिबबो सोलों जोब्बाय जोंनि फिसा फिसौ गासिब्बो गान्नाय जोमनाय ड्रेसफोरखौ दिनै नों जोंनि गासिबो मानसिफ्रा सोलायनानैहाय हारसाफोरनि ड्रेसखौ गानजोबनानै सोलोंजोब्बाय गान्नाय जोमनाय गासिबो जोङो बर'फोरा बे हारसाफोरनि ड्रेसखौ गान्नानैनो हाथाय माथाय बेरायनाय थायो गान्नाय जोमनाय गासिबो सोलाय जोब्बाय जोंनि गासिब्बो जाथिफ्रानो सोलायजोब्बाय गान्नाय जोमनायाव पेन खान्दा लंपेन्ट खान्दा गस्ला बायदिसिना गानबाय बर' हारिफ्रा गान्नाय जोमनायजों दानायजों लुनायजों गानोमोन दाने गासिबो सोलायनानैहाय थाजोब्बाय बे अरायबो जोंनि मानसिफ्रा गासिबो सोलायनानैहाय गान्नाय जोमनायाव गासिब्बो ड्रेसआ गुबुन ड्रेस गान्नाय जायो जोंनि